जोंनावहाय मादै फैदोंमोन गुवाहाटीनि ओमफ्राय मादैआहाय आलासि जानो फैदोंमोन ना ओमफायहाय न'आवहाय जेबो मैगंबो गैयानालाय ओमफाय बे आनै मोननाव हायनो खुमब्रा न'निनोखा नालाय खुमब्राखौ हाय लायबाय लायनानैहाय अमा गोरानजों संबाय ओमफ्राय अमा गोरानजों संनानैहाय अमा गोरानजों संबाय खुमब्राखौ ओमफायहाय बिदिनो आलदाबो खालामबावबाय आरो बायदिसिना एवबाय आलु बाजा बायदिसिना एवनानैहाय जाहोबाय ओमफाय बे ओंख्रि संनायखौहाय मादैयाहाय गोथाव मोन्दोंनो आरोना खुमब्रा जों अमा गोरानजोंखौ ओमफायहाय गोथाव मोननानै आंनावहाय सोंबाय आरो मारै मारै संन्दों मारै मारै मादों होननानै हाय ओमफाय मा मा होनानै संदों होननानै ओमफाय आं खोन्थाबाय बिदिनो सामब्राम गुफुर हायजें देनानैहाय होदों ओमफायहाय लास्ट आवहाय मोनसेयावहाय मस्ला होबाय ओमफायहाय गोथावसिन जाबायना थेस्थआ ओमफायहाय दा मादैआहाय जानानै हाय गोथाव मोन्दों आरो ओंफायहाय बिदिनो गावबो संनानैहाय जानो थ्राय खालामनो सानबाय ओमफायहाय ओमफाय सानसेखालि आंबो बिसिनाव हाय थांफिनबाय आलासि जानो ओमफायहाय मादैआ आंनो बेबादि संनानै जाहोबाय आरो ओमफायहाय आंनिफ्राय थावसिनसो जाहोबावदों संनाय संनायखौहाय ओमफायहाय बिदिनो जे मैगंजोंहाय सङो बेजोंनो गोथाव जाखायो नालाय जेनेबा अमायाथ' जोंनि गासिबजोंबो ओंख्रिजोंनो जोगोनार बिदि बायदिसिना जोंनो ओमफायहाय मादैया आंनो जोगोनार जों जाहोदोंमोन आरो जा गोथाव जादों ओमफायहाय थेसथि ओमफायहाय बिदिनो अमायाथ' गोरानबा गोथाव जाखायोना गासिबजोंबो बेखौनो जानानै